खेल के उपकरण खेल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माने जाते हैं किसी व्यक्तिगत खिलाड़ी की परफोर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए खेल उपकरणों का प्रयोग कर के हम उसे किस प्रकार से शून्य से ऊपर की ओर ले जा सकते हैं किस प्रकार से उसके परफोर्मेंस को उत्कृष्टता की ओर ले जा सकते है किस प्रकार हम एक राज्य स्थलीय खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी बना सकते हैं अपितु रास्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को अन्तर्रास्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार खिलाना है उसके लिए उपकरणों का और थ्री डी टेक्नोलॉजी का बहुत ही बढ़िया योगदान माना जाता है